गस्लायाथ' गोदोनि गोदोनिफ्राय दानि गस्लाया बहुद सोलायबाय गोदोनि समाव जोङो बिदिनो मोनसे समाव फोरेलेल बोराय गुवार गुवारबो गानदोंमोन आरो दानि जुगाव नै फिसा फिसा माबा सेबथाब सेबथाब जालायबाय आरो सोनाबारि फेसनखौनो लादों होननानै बुंजायो खिन्थु जोंनि आरो बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं जोङो मानो होनोब्ला बिसोरो जि गावनि हारिमु जोंनि दख'ना बर'नि दख'नाफोरखौनो गानला दस्रा अवेस्टार्न लाजोब्बाय लंपेन्ट जिन्स गानबाय सुरिदार गानबाय नाथाय गोदोनि दिनावथ' बिदि गैयामोन आराम दख'ना गाननानै स्राय थायोमोन स्राय बेरायोमोन नाथाय दानि जुगाव दानि जुगनि सिख्लाफ्रालाय उन्दैनिफ्रायनो जिन्स गानो अवेस्टार्न फेसनजोबसै आरो आंथ' दानि आंथ' दानि फेसनखौ मोजां मोना आगोलनि फेसनखौनो मोजां मोनो आरो आङो बाय बायनायाबो बिदिनो भिसाल नङाब्ला बङाइगाव क'क्राझारनि भिसाल नङाब्ला बङाइगावनि रिलायन्स ट्रेन्ड्स थाङो माब्लाबा माब्लाबा आरो बेफोरनोसै